बर' आयजोफोरा दख'ना गानो गोदो न'खर न'खर दायोमोन दानाय जि गानजोबो मोन दाथ' बायनायसो गानग्रा जालांबाय गोदोनिया दानाय लुनायफोरानो गोदोनि बायदि गैला गोजानसो जालांनो हमबाय दानाय लुनायनिफ्राय